बगीचे में पेड़ लगाने के लिए सबसे पहले हम खेत को समतल खेत को तैयार करते हैं समतल खेत को जो है उसमें गड्ढा खुदवाने का काम करते हैं गड्ढा हमारा चार फिट लम्बा चार फिट चौड़ा और चार फिट गहरा होता है जब गढ्ढा जो है तैयार हो जाता है तो पूरे बगीचे में जो है गड्ढे का काम तैयार करवाते हैं जब गड्ढे सब तैयार हो जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तो उनको जो है उनमें पहले जो है हरी खाद डलवाते हैं हरी खाद नहीं पहले जो है मिट्टी डलवाते हैं नई मिट्टी अब उसके बाद जो है वह कम्पोट खाद डलवाते हैं फिर उसके बाद पत्ती की परत डलवाते हैं तो पत्ती की परत डलवाने के बाद जब गड्ढा फुल हो जाता है तो फिर उसको उसमें पानी डालते हैं पानी डालने के बाद जब बैठ जाता है तो फिर मिट्टी डालते हैं और मिट्टी डालने के बाद जो है फिर जो है उसमें वह पेड़ लगाने के लिए सोचते हैं पेड़ लगाने के लिए जो है हम उद्यान विभाग पे संपर्क करते हैं उद्यान विभाग के अधिकारी से अधिकारी से बात करते हैं तो अच्छी किस्म का जो है पेड़ लाकर के और उसमें लगाते है और लगाने के बाद जो है उसकी जो है ये पेड़ जो है करीब करीब अक्टूबर से लेकर के सितम्बर से लेकर के और अक्टूबर नवम्बर तक या दिसम्बर तक लग जाते हैं दिसम्बर तक लग जाते हैं तो इसमें लगाने के बाद जो इसमें पानी देने के काम करते है और उसको पौध को जो है आवारा पशुओं से बचाने के लिए हम उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए उसको उसमें बाण लगाते हैं बाण लगाने का काम या तो कटीले तार से करते हैं या तो फिर ईट से करीब गड्ढे के थोड़ा दूर हट के यही ईट से जो है चार पाँच बाई पाँच के जो है क्षेत्रफल में जो है जो उसको तैयार करते हैं और जो है करीब सात फुट ऊँचा बाड़ा लगाते हैं जिससे पेड़ हमारा सुरक्षित रहे उसमें समय समय जो है गुड़ाई करते हैं उसमें गुड़ाई करते है गुड़ाई करके उसको पानी देते रहते हैं पानी अधिकतर गर्मियों में जो है ज़्यादा देना पड़ता है दस दिन पर आठ दिन पर नहीं तो फिर जब बरसात शुरू हो जाती है तो पानी कम देना होता है जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है छः फिट सात फिट का हो जाता है तो उसे करीब करीब पानी की जरुरत नहीं होती है उसको जो है सुरक्षा की जरुरत होती है तो उसमें पूरे क्षेत्रफल को हम जो है पूरे जो है जितना बड़ा प्लाट होता है उस प्लाट के हिसाब से उसको जो है हम वो करते हैं पैक करवाते हैं इसके कटीले तार से करवा करके उसको जो है एक जगह से दरवाजा खोल देते हैं जिससे ओ जो है हमारा सुरक्षित रहे और इसके साथ ही अब धीरे धीरे उसकी सुरक्षा करते रहते हैं और पेड़ तैयार होता रहता है पेड़ तैयार होने के बाद उसमें रोग भी लगते हैं रोग लगने से जो है पौधे नहीं लग पाते हैं अधिकतर फलदार पौधे जो हैं चार पाँच साल में हमें फल देने लगते हैं और फल देने लगते हैं तो उनको जो है हम पहले जैसा फलों को जो है पहले ही नहीं लेते हैं क्योंकि कम फलों को लेते हैं क्योंकि हमारा पौधा कमजोर हो जाता है